प्राकृतिक परीक्षा जैसे बच्चे को हम लोग अपने राष्ट्रीय प्रगति प्रगति परीक्षा में अवश्य भेजना चाहिए हम लोग तो मान लीजिए हॉकी कबड्डी ऐसे होता कुछ था तो ऐसे ही हम लोग को अपने खेल कूद में बच्चों को अवश्य डालना चाहिए ताकि हमारे बच्चे देखिये बच्चे का भविष्य क्या है पढ़ते भी रहो कुछ न कुछ सीखने भी रहो हर एक खेल कूद में भाग देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए डांस प्रतियोगिता हो गया या हॉकी हो गया या सो कुछ भी हो गया जरूर से जरूर करना चाहिए और फॉर्म कैसे भरना है हमको अपने फार्म के लिए टीचर से जो भी स्कूल में जाती हैं उस स्कूल में उसमें पहले फॉर्म लेंगे टीचर से फिर टीचर से फार्म लेने पर हम प्रिंसिपल से वो करेंगे फिर हम लोग अपना आगे की प्रक्रिया करेंगे और हम लोग अपने टीचर के मदद से उसमें भाग लेंगे